जोंनि गेजेराव गोबां फिसा फिसा फालांगि फालांगिफोर जों नुनो मोनसै जोंनि बाजारफ्राव थाङोब्ला जोङो मैगं फायखारि जोंनि ना बेफारिफोर आरो दाव बेफारिफोर मखासे मानसि गुन्दै बेफारि माइरं बेफारि बेफोरबायदि गोबां फिसा फिसा बिजिनेस खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै नै आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव थाङोब्ला माखासे जि फालांगि गेलेनाय जि बाइलाय फानलाय जि माखासे औवा औवा बेफारिफ्रा जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफ्राव औवा फालांगिरि खालामहैनाय बायनानै बायस'नानै लायनानै फानहैनाय बेबायदि जोङो गोबां फिसा फिसा फालांगिफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां समाव जोङो गोबां फिसा फिसा सावगारि फालांगिफोरखौ जोङो मोननो हायो जेराव जोङो माखासे समाव गोबां बर' जोंनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा गोबाव समाव अमा फियो अमा फिनायनि दा गुन्दै नांगौ जायो बेफोरनि माखासे गोबां गुन्दै बेफारिफोरबो जोङो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां सुबुङा माखासे समाव हाजिरा मावनानै जाग्रा हिसाबै बिसोरहा गाइग्रा हा गैयैनि जाहोनाव जोङो बाजाराव माइरंफोर बायनानै जों जानो गोनां जायो बेफोरनि थाखाय माखासे माइरं बेफारिफोरबो नुनो मोनो जेराव जोङो बे माइरंखौ बायनानै जोङो जोंनि उखैनाय जि उखैनाय जि उदैखौ जोङो सुफुंनो हायो बेफोरबायदि गोबां माइरं बेफारिफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो जोंनि गेजेराव गोबां माखासे मैगं बेफारिफोरबो जोङो नुनो मोनो जेराव माखासे जि गामि ओनसोलनिफ्राय लाबोनाय जि थादुन आबर माखासे जि फान्थाव बानलु भिन्दि आलु माखासे जि गाइनाय जोगोनार सबायबिमा बेफोरखौ गामि ओनसोलनिफ्राय बाइस'नानै लाबोनानै जोंनि जि बाजार ओनसोलफोराव फाननानै फालांगि खालामनाय थाइसे थाइनै मुलाम्फा बोखांनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो जोङो जोंनि निजि ओनसोलफोराव माखासे गोबां सुबुंफ्रानो गइ बागान गाइयो हिसाबै माखासे गइ बेफारिफोर गेलेनाय जि जोंनि गामि ओनसोलनि गइफोरखौ बाइस'नानै जि जों लाना थांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलाव माखासे थि फालांगिनि सायाव गोसो बोनो हाथाव माखासे फालांगियानो जाबाय गइ बिजिनेस गइ बिजिनेसानो मानो होनबा बेहाय निजि माखासे गोबां मुलाम्फाबो जों नुनो मोनो गोबां समाव गइनि बेसेना माखासे गोनांथिया बाङोब्ला गइनि बेसेनखौ बारा जानाय समाव जोङो फाननो मोनोब्ला जोङो गोबां बेसेन जोङो रांफोर आरजिनाय हायो नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां बयनावबो दाब दाब गामि दाब दाब नखरफ्रावनो जोङो गोबां गइ बागानफोर नुनो मोनो सोरबा सोरबाफोरना गैथाराबाबो खमावबाबो दुइ बिगा थिन बिगा गइ बागानफोरखौ जोङो नुनो मोनखासै दानि जुगाव आरो जाय दंनायाथ' दं माखासे बिस बिगा फसिस बिगा बेफोरबायदि गइ बागान दङ बेफोरनि गेजेराव जोंदि जोङो बेफोरबायदि गइ फालांगिरि खालाम गइखौ बायस'नानै जुदि जों जेब्ला फालांगि खालामो अब्ला जोङो जोंनि जि माखासे रांनि रां आरजिनाय जि फालांगि रां आरजिनो थाखाय जों जेब्ला जि फालांगि खालाम खालामो बेबायदि फालांगिफोरखौ जोङो रांखौ बांसिन आरजिनाय आरजिनो हायो